लोग आखदे नी कि थुआढ़ी कमजोरी केह् ऐ ऐं जेह्के साढ़े बच्चे ना साढ़ी इ'यै ताकत ऐ इ'यै नूंहां न ऐं अस्ताल लेई जंदियां चेक करादियां ऐं भी सेवा करदियां बड़ी सेवा करदियां नूंहां ऐं कोई बी कोई बी कम्म होग ते उ'न्ने आखना तेल लाना पैरे तेल लाना सिरै ई तेल लाना ह'त्थें पैरें ह'त्थ पैर तलसने जागत् लेई जंदे चेक कराने ई लेई जंदे ऐं नूंहां जेह्कियां बड़ी करदियां लोग हून जेह्के जलदे नी ते जेह्के जलदे न लोग बडे़ जलदे ऐं कुदै किश करू ओड़ङन ऐं किश करी ओड़ङन भी धूनियां बत्तियां अस नूंहां बड़ा किश करदियां ऐं नूंहां अस्ताल च चेक करादियां ऐं फ्ही बच्चे आई जंदे बच्चे बी अस्ताल लेई जंदे ऐं बड़ी सेवा करदे

फ्ही केह् आखना बच्चे अ बड्डा जागत् बी औंदा लौह्का बी औंदा मझीड़ा बी करदा सेवा छोटा बी करदा बड़ी सेवा करदे बच्चे नूंहां बी करदियां कोई हत्थ तलसा दी कोई पैर तलसा दी ऐं अस ओह् जेल्लै टेही जा बंदा ते फ्ही ओह्दा केह् होई सकदा ओह्दा किश निं होई सकदा ऐं इ'यै ऐ कि कोई पैर तलसो'ग कोई ह'त्थ तलसो'ग कोई डाक्टरै दे लेई जाह्ग नरायणा जन्ने उठी कुदै जन्ने उठी जां कटरे उठिये अस्ताल उठिये ऐं इ'यै कुदै गड्डिया बेहिये उठिये गड्डिया बेहिये उठिये भी केह् आखना केह् करना कुदै गड्डी थ्होंदी नेईं थ्होंदी ऐं बड़ा अपना अपना बच्चे बड़ा किश सोचदे ऐं साढ़े मां ब'ब्ब ठीक रौह्न ते असें सब कुछ उ'ऐ बच्चे बड़ा किश सोचदे ऐं अस अस केह् देने ओड़े आं बच्चें ई अस किश नेईं देई सकदे बच्चे साढ़ी बड़ी परवरश करदे अस किश नेिं बच्चें ई देई सकदे ऐं बच्चे बा जो बी जो बी केह् आखदे करदे न बड़ा किश करदे नूंह् ऐं ओह् घरे दा कम्म बी करना ऐं ते दिक्ख भाल मेरी बी करनी ऐं अपने सोह्रे दी बी करनी सस्सू दी बी करनी ऐं सारें दी करनी अस सोचने उ'नें अंदरें दा बी कम्म करना बाहरे दा बी करना ते साढ़ा बी करना ऐं मिगी अस्ताल अ'ऊं बडे़ हांडी बमार होई अस्ताल लेई जंदे भी भी कुसै स्याने दे लेइये भी उ'त्थुआं बत्तियां आंदियां धूनियां आंदियां ते ओह् धूनियां धखाइये इ'यै लोग जेह्के जलदे न बडे़ जलदे साढ़ेओ 'र साढ़ी केह् कमजोरी ऐ इ'यै साढ़ी कजमोरी ऐं बच्चे जेह्के ते ओह् साढ़ी ताकत ऐ ऐं दे केह् करना भी ऐं उ'नें गै करनी कुसै थोह्ड़े बच्चे गै करी सकदे कोई थोह्ड़ा करदा अपने बच्चे गै करी सकदे कोई निं जि'न्ने अपने बच्चे करदे ना इ'न्ना कोई बी निं करी सकदा अपने बच्चे गै मां प्योऽ दी करी सकदे अस अस जेल्लै असें किश बी निं ठौंदा बी निं ऐ जेल्लै बमार होई गे ऐं बडे़ हांडी लैता अस्ताल बडे़ हांडी लैता केह् करना बडे़ हांडी बमार होई जन्ने आं अस ऐं सस्स गी बी लेई जाना सोह्रे ई बी लेई जाना उं'दी परवरिश बड़े करदे बच्चे केह् करना एह् बच्चे बच्चे बड़ी गै करदे अस नेईं इ'न्ने बच्चें दे इ'न्नी मकाई निं सकदे अस जि'न्ने बच्चे करदे बस अस नेईं मकाई सकदे